सवेरे उठै छी तऽ घर बाहरै छी अङना बाहरै छी दुअरा बाहरै छी सभ दुअरा बहारि कऽ अगल बगलके कचरा उचरा बहारि कऽ मतलब बाड़ी उड़ी दुअरा आरके कचरा उचरा बहारि कऽ कहूँ रोड कात तरमे नहि फेँकै छियै सभ उठा कऽ कचराके डिब्बामे फेँकि आबै छियै गिरा आबै छियै मतलब तकर बादमे घर नीपै छी मट्टीसँ तीन गो चारि गो घर हइ तऽ माटिसँ नीपै छियै तीन गो चारि गो घरके फेरो अङना नीपै छी गोबरसँ दुअरा नीपै छी गोबरसँ ओहिके लेल हमरा प् अच्छा रहै हइ बढ़िआँ लागै हइ लोक कहै हइ ओकर दुअरा दरवज्जा अच्छा लागै हइ माल उलके बथन्ना उथन्ना झाड़ूसँ बहारि सोहारि करै छियै मतलब झोल झाल झाड़ूसँ सभ झाड़ उड़ करै छियै इएह मतलब सौँसे बहारि सोहारि जङ्गल उङ्गलकेँ छील उल नाला उलाके कोदारि लऽ कऽ साफ उफ करै छियै